हेलो हेलो हँ हम अभी मेसिनामे छियै यौ बहुत स्टेज तऽ हमरा देखाइए ने दै हइ हम इएह लए अहाँ रुकू हम आबै छी मेसिनामे हियाॅं बस हियाॅं बस स्टेण्ड हँ तऽ ओकरो हम ठीक करायब स्टेण्डे नहि देखाइ दै हइ बस स्टेण्ट पूरा अथी ट्रेन अथी भए जाइ छै हम अहाँ रुकू ने हम आ रहलियै हन मेसिनामे हम सब ठीक करा लेब हम आबै छी ने साब अच्छा से ठीक आर करबै तऽ फेर स्टेण्ड पर लगेबै हम तऽ फेर चलल जेतै वएह तऽ ओ सब हम सब ठीक कराइ करबै छियै तऽ लैटरिंग बाथरूम आर आर सब हम ठीक करबै छियै तऽ तऽ फेर हम लयके आबै छी हँ ओहो सब हमसब अभी गाड़ी तनी खराब हइ ने वएहमे ठीक करा लै छी तब सब किछु रहतै बाथरूम आर सब चीज सब बाथरूम चीज आर सब चीज रहतै एकदम गाड़ी अभी फर्स्ट क्लास चलत अभी तनी खराब होइके कारण दिक्कत हइ ठीक करा लै छी एकदम फर्स्ट क्लास गाड़ी चलतै रोड पर हैया हम आ रहलियै हन तऽ नहि परा हन नहि होत किछो हम हैया गाड़ी लऽ कऽ आबै हियै मेसिनामे अहाँ कहाँ पर छियै अहाँ अहाँके दिक्कत नहि अहाँ तऽ खली खड़ा ने छी बैठल चलबै तऽ हम्मे छी खट खट खट खट करै छै ताहिसे ताहिसे ने हमरा नहि दिक्कत हइ आरो बोलू आरो कोनो चीज हँ हूँ तऽ समस्तीपुर छी तऽ फेर हमहुँ बस स्टेण्ड पर आब गाड़ी लगबै छी तब अहाँ जल्दी आबू तब गाड़ी ठीक करायल जेतै तब फेर लैटरिंग बाथरूम आर अच्छा से भए जेतै तऽ एकदम अहाँ समस्तीपुरमे छियै तब बस स्टेण्ड पर लगा देलियै हन गाड़ी अच्छा ठीक अहाँ आबू ने तब हमहुँ अच्छा से ठीक होतै

हँ पसिंजर लऽके अहाँ चलि जायब हँ ठीक आबू आबू रक्खु